ہندوستان میں جو کھیل کھیلے جاتے ہیں وہ اکثر بین الاقوامی سطح پر بھی کھیلے جاتے ہیں لیکن ہندوستان میں کچھ کھیل ایسے ہیں جو کہ صرف ہندوستان میں کھیلے جاتے ہیں ان کو بین الاقوامی سطح پر پہنچانے کی ضرورت ہے جیسے کہ کبڈّی کبڈی یہ جو کھیل ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر بھی لے جانا چاہیے اور باہر کے ملکوں میں بھی لوگوں کو اس چیز کی طرف مائل کرنا چاہیے اسی طرح ہندوستان میں کھیلے جانے والے ایک گیم گلی ڈنڈا ہے یہ بھی ہندوستان میں کھیلی جاتی ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ بین الاقوامی سطح پر کھیلی جائے اور لوگوں کو باہر اس کے بارے میں بتایا جائے اس طرح اور بھی بہت سارے کھیل ہیں جو کہ ہندوستان میں کھیلے جاتے ہیں جسے بین الاقوامی سطح پر لے جانے کی ضرورت ہے